पंज हज़ार हिकु सौ हिकु ॾह हज़ार ॿ सौ पंद्राहं पंद्राहं हज़ार चारि सौ ॿ लख ॿ सौ टेवीह अठ लख ॾह हज़ार वीह